खर' सायोब्ला जोंनि गामियाव ओरैबायदि खालामो मा होनो गामियाव थानाय माखासे अजाफोर दङ मानि बे अजाफ्रा जाहैबाय माब्रै खालामो बिसोरो बिलाइफोरखौ बिलाइफोरखौनो देनानै बिसोरो फुलिफोरबायदि फिसा फिसा खालामो आरो गथा गथानो आमफ्राय दा बेखौहाय खर' सानायाव होयो जोंथ' मिथिया मा मा मिलायहोनानै बिसोरो होयो बेखौ जोङो फिलिबनि मुलि होननानै मिथियो आरो बेखौ दैजों लागायोब्ला लागायनानै खर'वाव होयोब्ला मोजां मोनो होननानै खोनायो आरो बेखौ मोनथाराब्ला मा खालामो फार्मासियाव थाङो फार्मासियाव थांनानै फार्मासिनि फार्मासियाव थानायफोरा हरो जाहैबाय मुलिखौ सारिधन हरो दल' हरो माखासेया निसिप निसिप प्लास हरो आरो जुदि जों मोनथाराब्ला मा खालामो बन फुल थावफोरखौ खर'वाव आप्लाइ खालामनानै फुननानै जोङो थायो बेनोसै आरो